میں آپ کو سرکار کی چند اسکیموں کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں جیسے سرکار نے جَن دھن یوجنا جن اوشدھی یوجنا اور لاڈلی یوجنا اور لیبر کارڈ یوجنا یہ چالو کی ہیں جن دھن یوجنا یہ ہے کہ ہمارا جو ہے ہزار دو ہزار میں ہم اکاؤنٹ کھلواتے تھے اس کی وجہ سے ہمارا زیرو بیلنس میں اکاؤنٹ کھل رہا ہے اور جن اوشدھی یوجنا جو ہے جو ہمیں دوائیاں مہنگی پڑتی تھیں چھ سو سات سو کی ہماری دوائی آتی تھی وہ جن اوشدھی کی وجہ سے ہمیں دوائیاں وہ دو سو روپے میں پڑ رہی ہیں اور ہمارا علاج بھی صحیح طریقے سے اور صحیح طریقے سے پراپر چل رہا ہے اور جو لاڈلی یوجنا ہے اس کے لیے انہوں نے ہماری بچیوں کی پڑھائی کے لیے خرچہ اور ان کی شادیوں کا خرچہ یہ سب ہمیں ملتا ہے اور ایک لیبر کارڈ یوجنا بھی سرکار نے چالو کری ہے جس سے جو لیبر ہیں ان کا کوئی ذریعہ نہیں ہے تو ان کے بچوں کی پڑھائی کا ان کے ہاسپٹلوں کا ان کی دوائیوں کا سب یہ یوجنا کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے سرکار نے یہی یوجنائیں ہمارے لیے نکالی ہیں بہت اچھی یوجنائیں ہیں